हैलो हां जी कालेज दा सर बोल्लै दे हां जी सर में रंदीप बोल्ला ना सर इ'यां प्राब्लम बनी कि में असाइनमेंटा हियां ते ओह् मतलब रेही गेदियां ज'मा कराने डेट कशा पैह्ले में जमा नेईं करान होइयां हां ते डेट होई गेई ओह्दी ते सर प्राब्लम उ'यै नेही बनी दी इक घर मतलब ओह्दी वजह् कन्नै में सर इ'यां मतलब घर बमार होई गेदा हा थोह्ड़ा अ'ऊं बमार होई गेदा हा सर ते ओह्दी वजह् कन्नै थोह्ड़ी प्रॉब्लम बनी गेई में ज'मा नी करान होइयां सर टैमां दियां ते हून थुआढ़ा बड़ा मता बड़ा शुक्रिया अगर तुस सर अगर ओह् मतलब डेट अग्गें बधाई सकदे सर सनाया तुसेंगी बमार होई गेआ सर बड़ा बड़ा जबरदस्त बमार रेहा हस्पिटल ऐडमिट हां जी सब किश निकला दा हा हां जी सर उन्नी हां सर में खिच्च करियै रक्खी दियां खाल्ली ज'मा करानियां इक दो दिन तुस बधाओ डेट सर ते बस में ज'मा कराई उड़नियां फ्ही हां जी सर थुआढ़ी अगर इ'न्नी हारी तुस मेह्रबानी करी उड़न सर गरीबां उप्पर बड़ी मती मती थुआढ़ी मेह्रबानी होग सर नेईं ते अस खज्जल होई गे सर इक अ'ऊं ऐ ते इक ओर बी ऐ गरोदू गरोदू राम नुआढ़ी बी रेही गेई सर घर साढ़े न सर कटरै तसील कटरा गै सर ते डिस्ट्रिक साढ़ा रियासी इ'यां ग्रांऽ साढ़ा जेह्का सर ते ओह् बाबा जित्तो ग्हार हां जी हां हां हां सर था ओह् आई गेआ बड़े दिन रेहा बमार अवा इयां मतलब कि फ्ही हून छु्ट्टी हून थ्होई हस्पिटल दा इ'यां सर में बनांदा रेहा अवा फ्ही दिक्खो हां दबारा जासां जंदा ओह्दी वजह् कन्नै जिस दिन ज'मा करानियां हा ते उस दिन मिगी डॉक्टरें न बी सद्दे दा हा ते ओह् उत्थें उठी गेदा हा ओह् बी जरूरी हा उस दिन टैस्ट हा जबरदस्त स्हाबा दा ते सनाओ सर अगर बधाई सकदे ओ तुस तां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ सर बड़ा बड़ा बड़ा धन्नबाद थुआढ़ा